हमरा रऽ योग चैनल टी वी पर देखि देखिके सिखै रहिए आओर टी वी पर आस्था चैनल आबै रहै आजतक न्यूज चैनल छै एगो एगो जी फाइव छै ईसब चैनलपर हमरा रऽ योगके बारेमे देखै रहिए समझै रहिए आओर ईसब हमरा रऽ बहुत प्रेरित होइ रहिए तऽ हमरा रऽ ईसब देखिके हम आओर सिखलिए आओर योगके असली मतलब समझलिए एकरबाद हमरा रऽ योग शुरू करै रहिए आओर हम आओर योगके बारेमे समझै रहिए एहिपर कि हमरा आओरके योगसे कोन कोन फायदा भै सकै छै एहिपर रामदेव बाबा सभ आबै रहै ओसभ योगके बारेमे सिखबै रहै आओर अहाँके पते हेतै रामदेव बाबा बहुत जादा स्वस्थ छै बहुत जादा शरीर लचीला छै ई योग करैमे जादा कोनो दिक्कत नहि होइ रहै शुरू शुरूमे योगमे शरीर लिबबे नहि करै रहै बहुत कोशिश करैके बाद शरीर सब दरद करै लागै रहै जे कि आदमी सभके शरीर माने एक तरहसे जङ्ग तङ्ग लागि गेल रहै पर ई फेर धीरे धीरे प्रयास करैत करैत बहुत जादा झुकै लागलै तऽ कनि मनी दरद करै रहै पर ओकरबाद धीरे धीरे करैत करैत सबकिछु एकदमसे नॉरमल ठीक भै गेलै सबकिछु तऽ आदमीसभ अपनाबै छै धीरे धीरे अपनाबै छै सबकिछु योग टी वी सबके दौरान योगके बहुत दूर दूर तक प्रचार भै रहल छै देश विदेशमे हरेक जगह योग करल जाइ छै आओर आइकाल्हि योगके ने किताब सब भी आबि गेल छै जे इसकुलमे पढ़ाएल जाइ छै आओर एकर सबकिछुके बारेमे बताएल जाइ छै कि योग महत्वपूर्ण छै बहुत जादा महत्वपूर्ण छै आओर एहिसे शरीर आदमीके स्वस्थ रहै छै आओर स्वस्थ शरीर बहुत जादा छै स्वस्थ शरीर बहुत जादा धनके बराबर छै अगर स्वस्थ शरीर रहतै तऽ बहुत जादा धन कमै लेबै अगर धन कमै लेबै शरीर स्वस्थ नहि रहतै तऽ धनके अहाँ भोगि नहि सकबै बहुत जादा जरूरी छै शरीरके स्वस्थ रहनाइ आओर शरीरके स्वस्थ रहनाइ जरूरी छै कि अहाँ शरीरके कमीके पूरा करी बढ़िआँ बढ़िआँ भोजन करी पर स्वस्थ स्वस्थ जल पिबू योग करू आओर दौड़ू अहाँ सुबह सुबह ताजे हवा ली आओर शरीरके कोनो ने कोनो काम कराबी आओर आराम भी कराबी जाहिसे शरीर हमेशा चलिते रहै स्वस्थ रहै आओर जी फाइवपर देखलिए रहै कि बाबा रामदेव बहुत स्वस्थ छै आओर बहुत लचीलापन छै आओर ओ बहुत जादा आदमीके प्रेरित करै छै योग करै खातिर ओकरा पास हजारोके सँख्यामे आदमी योग करै ले आबै छै आओर सभकेँ कराबै छै बैठिके आओर सिखाबै छै जे बहुत बढ़िआँ काम करै छै ओ हमरो आओर तेँ नहि जा सिखलिए ताहिपर हम आओर टी वी पर देखै छिए आओर हमरा आओर पूरा करै छिए तब हमरा आओरके शरीरकेँ बहुत आराम मिलै छै शरीरके कष्ट सब भागि जाइ छै एकदमसे एकदमसे हमरा आओर शरीर बहुत जादा हौला भै जाइ छै मन तन पूरा खुश भै जाइ छै आओर हमरा आओर बहुत बढ़िआँसे ओसब करै छिए हमर पूरा परिवार करै छै हमर छोटको भाइसभ छै ओहो करै छै आओर हमर बड़को भाइसभ छै पप्पा आओर छै दादा आओर सभ कोइ करै छै आओर ओसभके जादा उम्र होइके बावजूद ओसभ स्वस्थ छै आओर सबटा ज्यादा उमर छै सभके आओर सभटा स्वस्थ छै एकदमसे घुमै छै पढ़ै छै हँसै छै सबकिछु करै छै आदमीके योग करना चाही योग बहुत बढ़िआँ चीज होइ छै आओर ई बढ़िआँ होलै कि टी वी चैनलके द्वारा योग सब दूर दूर तब फैलै रहल अइ जाहिसे हरेक कोइ वाइरल हरेक होइ एकरा यूज करि रहल छै आओर सभटा बढ़िआँसे करि रहल छै आओर सभटा योग करै छै योग ईसब सिखैके बहुत बढ़िआँ बात होलै कि मैथिलिओमे योग आबै छै जाहिसे आदमी अपना भाषामे देखिके आदमी बहुत जादा इच्छुक भै जाइ छै करै खातिर आओर अपना भाषामे आदमी किछु जादे समझै छै किएकि ईसब भाषा दिलसे लगाएल रहै छै आओर योग जब आबै छै अपन भाषामे तऽ सभटा बैठिके न्यूज चैनलपर सिखै छै बहुत बढ़िआँसे करै छै